हमर माँ स्वीटर बिनै छलै तऽ देखै छलियै तऽ हमरो मोन होलै कि हमहूँ कनि सिखतियै तऽ हमर माँ कहलकै अपना सीख ले तोरा मोन छौ तऽ सीख तऽ हमहूँ सिखलियै तऽ माँके कहलियै माँ गै हमरो काँटा आनि दे ने तऽ कहलकै अच्छा ठीक छै आनि देबौ तऽ हमरो दस नम्बरके काँटा आनि देलक आ हम पहिला बेर तऽ नइ होइ छलै बीनल तऽ शुरू केलौँ अपना बेटाके स्वीटरसे हाल्फ स्वीटर छानलहुँ बिनै लए तऽ एगो जैसे दू घर उल्टा बुनलहुँ दू घर सीधा बुनलहुँ बॉर्डरके हिसाबसँ आ तब चारि अङ्गुरी बॉर्डर भऽ गेल तऽ ऊपर अपना बिनलहुँ खाली उल्टा बिनते बिनते किछु देर किछु दूर गेलहुँ तऽ अपना नापसँ तब काँख घटा कऽ तब गला बनयलहुँ तब ओ कालर बना लेलहुँ कालर बना कऽ चाहे अपना गोल गला बनाउ चाहे भी गला बनाउ चाहे आगे बटमवला बनाउ सेहो बना लेलहुँ तब मोन भेल स्वीटर सीख लेलहुँ तब मोन भेल कि घर अछि तब भाभीकेँ कहलू अहाँ पर्दा बनबै छी घर के तऽ हमरो सीखा दियऽ ने घरके पर्दा बनायब आ हमहूँ घरमे झालर लगायब तऽ नीक लागत तऽ कहलकै सीख लियऽ बुच्ची अहाँ से अहूँ सीख लियऽ हम सिखलहुँ हेँ ने तऽ अहूँ सीख लियऽ तऽ एक दिन हमरो क्रूस आनि देलक क्रूस आनलक तऽ पतलावला ऊन होइ छै ऊन आनिके ओहिपर हम क्रूसपर बिनलहुँ बिनलहुँ तऽ बड़ सुन्दर बिनाएल एगो फूल भी बनेलहुँ फूल गुलाबके तऽ नहि भेल हमरा बनाएल मगर दोसरे ओ गाछवला फूल बना लेलू तीन पतियावला तीन पतियावला बनेलहुँ तऽ बड़ सुन्दर लागल घरमे ओहिपर हमर भाभी कहबो केलक से अहाँकेँ बुच्ची तऽ लुड़ि तऽ नहि छलै मगर हम सिखा देलहुँ तऽ लुड़ि भी भऽ गेल आ अहाँ सीख भी लेलहुँ आ देखबै सासुरमे जायब ने तऽ अहाँकेँ बड़ नीक लोक कहत तकर बाद हम डलियो झाँपयवला बनयलहुँ पूजा करय लेल जाइ छलहुँ हेँ तऽ डलिया झाँपैवला कहलू एगो डलियो झाँपैवला देखै छियै हम बना कऽ बनै छै गोल मटोल कि नहि तऽ देखलियै गोल मटोल भी बनि गेल डलिया झाँपैबला तऽ एगो डलि गोल मटोल डलियो झाँपैवला बना लेलहुँ आ तकर बाद एगो पएर पोछनो बना लेलहुँ पएर पोछना तऽ खाली उल्टावला बनेलहुँ आ पूरा गोल मटोल बना लेलहुँ ओहिपर हमरा तऽ ओतेक पढ़लो नहि छी तैयो दिल हमर भाय एगो बना देलक लिखिके तऽ ओहिपर दिल भी बना देलहुँ पएर पोछनापर तऽ ओहिपर हमर भौजाइ कहलक दखियौ बुच्ची यै अहाँ तऽ बड़ सुन्दर बनबै छी हमरो बना दियऽ ने तऽ कहलहुँ कि हँ भौजी लाउ ने बना दै छी तऽ बना देलियै बना देलियै तऽ जैसे ख ख जाइ छी रसोइ जाइ छियै तऽ खानो बनबै लए ककरो देखलहुँ से पर पूरिये बनेलक तऽ आ गोले पूरी नहि होइ छै एगो परोठो किस्म होइ छै तऽ उल्टा कऽ परोठा जँका बनबै छै ओ हम सोचलहुँ कि एक दिन हमहूँ परोठा जँका बनाउ पूरी हमहूँ अपना बाल बच्चाके खिलाएब तऽ एक दिन हमहूँ अजमेलहुँ तऽ एकदिन तऽ बढ़िआँसँ नहि भेल मगर दोसरा दिन परोठा जँका पूरी हमरा बड़ सुन्दर भेल तऽ परोठावला पूरियो बनि गेल तऽ इसीलिये कहै छै ककरो अहाँ से सिखबै तबहि ने सिखतै तऽ इसीलिये हमलोग तऽ सिखय लेल आएल छियै तऽ हमलोग सिखै छियै आ सीखिके आ जे पूछै छै तऽ हम बताइयो दै छियै आ सिखाइयो देबै हम किया हमरा सभकेँ तऽ अपना लुड़ि बुद्धि छै ताहि दुआरे सिखा दै छियै नहि सिखेबै तऽ केना हेतै तऽ एतना ही कहै छी